आङो आरो आं औ बबे हाखौ हैनो बबे हाखौ ए खय बिघा ए दामा बिघायाव खय बोसोर होगोन दे एसे खम जाया थाखाया खम जाया ए ए एसे खमायबा लाजागौ दां दामा एसे बांद्रायाे

बांद्रायो एसे खमायबावदो औ माब्ला रायज्लायहैनो फैसाया एसे दिरि जागोन एसे बुथुम नांगौ रायजोफोरनो खबर होनांगौ जाहैबाय लेखा फरा लिरनायनि थाखायाबो एसे बुथुम देरनांगौ थोजोबा फैसा फैसाया थाब नांगौ नामा ए एसे बुथुम देरबाव नांगौलै एसे मास मास मोनसेसो मास मोनसे नेथ' बावदो आरो अमा फाननांगौ मोसौ मासे फाननांगौ रावनोबो दाहोसै दे आं लाहैगोन मास मोनसेल' फैसाखौ बाहेना नांगौबा एसे हरग्रोगोन गाबोन गाबोन थांना हैब्रबगोन आं रावनोबो दाजासिसै दे आबौ दे दोन दोनदिनि